ہیلو السلام علیکم میں کریم ہوٹل سے کھانا آڈر کرنا چاہتا ہوں براہِ کرم آڈر عمران کے پتے پر پہنچا دیں ان کے لیے پسندیدہ کھانے کا نام آڈر کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ دیگر اشیاء جیسے کہ سلاد مشروبات وغیرہ بھی شامل کریں براہِ کرم آڈر جلد از جلد پہنچا دیں شکریہ جب آپ آن لائن آڈر کر رہے ہیں تو ویبسائٹ یا ایپ پر آپ سے مندرجہ ذیل تفصیلات درج کرنے کو کہا جائے گا پسندیدہ کھانے کی فہرست جیسے کہ بریانی کباب نان وغیرہ اگرچہ خاص ہدایات ہیں جیسے کہ کم مصالحے یا گھر کے دروازے پر دستک دیں وغیرہ میں اپنے دوست احمد کے لیے کھانا آڈر کن رہا ہوں براہِ کرم ان کے پتے میں اسٹریٹ پر کھانا پہنچا دیں میں ان کے لیے ایک بریانی اور کچھ چکن کباب آڈر کرنا چاہتا ہوں براہِ کرم کھانا جلد پہنچا دیں شکریہ